مجھے پہلی بار گانے میں دلچسپی میں اپنی بڑی بہن سے وی میری بڑی بہن بہت ہی اچھا گاتی ہے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ گاتی ہے لتامنگیش منگیشکر الکا یاگنک کا سانگ اُسے بہت پسند ہے وہ اُسی طرز میں اُسی لیرکس میں گاتی ہے جس سے اُس سے مجھ میں اپنی بہن سے بہت بہت متاثر ہوئی دلچسپی لگی اور پہلی بار اور دوسری بار یہ کہ جب میرے اسکول میں جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتی تھی پرائمری اسکول میں تو وہاں پہ ایک فنگشن تھا وہاں پہ ساری لڑکیاں لڑکے گانے ہی گاتے تھے عشق والے گانے عشق ٹو والے گانا گانا گاتے تھے اور مجھے اُس ٹائم آتا نہیں تھا تو میں نے میں نے اُسے اُس سے راغب ہُوا اُس سے مجھے میری دلچسپی بڑھی کہ مجھے بھی گانا آنا چاہیے مجھے بھی گانا کو یاد کرنا چاہیے تھا اور مجھے اِس کا لیریکس سیکھنا چایٔے کیسے گایا جاتا ہے اور میں پھر گاؤں تو پھر میں آئی گھر پہ پھر میں نے گانا سن سُننا شروع کیا پھر اپنے بہن کو بولا کہ کیسے گانا گایا جاتا ہے مجھے بتائیے تو اُنہوں نے مجھے گاٮٔے گائڈ کیا کہ میں نے بھی کوشش کیا اور میں نے بھی دوسرے دِن دوسرے پروگرام میں گانے کی کوشش کری تو پھر میں نے گایا